देहाफोरानोथ' हामाखाय नङाना एसे बारा जालाय एसे खम जालाय मुलिखौथ' जादों दा बै माबाखौ जायाखै आरो जेनेबा ओइ बे बोरैबा मा होनो हराव मुरुनाय बै माबा बिखनिखौ गेस्टिकनिखो जादों आरो बै माबानिखौ प्रेसारनिखौ जादोरा बेखौसो जायाखै आरो खर' गिदिं जानो गिना बिजिबो गंसे लानाय जाबायना जागोन नारा जागोननो रा खालि बे बिखनिखौ जायाखै बेखौनो

प्रेसारा खमिलांदों

ए अ थिगआनो दं माहाय माहाय खम जादों आरो